आटसा दे दे बबेनिफ्राय हरदों दे दे मामोन खामानिया आटसा औ औ औ दे

औ औ आटसा आटसा जायो दे दे जायो दे एसे थाब लाबोदो बेखौ दे आंहा दामानि बेरात खामानि दं मिन्थिबाय ओमफ्राय दे लाबो दे ओमफ्राय खन्थायनि माबाया मामोन बेयो माखौ लानो नागेरदों मा औ औ औ थिगैनो दं दे दे थाब लाबोदो बेखौ दे आङो हागौ मानि बेखौ मोजाङै नायगोन आरो दे आर बेनिफ्राय नोङो बेखौ थाबैनो आंनो दै दैथायहरदो मानो मानि आंहा बिरात मानि खामानि दंसोगारो जागोन दे आर बेनिफ्राय माबा खामानि दंबावोमोन बेनोमोन ना दे औ दे जागोन ओमफ्राय र बेनिफ्राय नोङो माजों माजों माला होफैनो नों बेखौ माजों लाबोन माजों होफैनो औ औ औ औ लाबोजायो दे फैनानै न'खौथ' नोङो जायगाखौथ' मोन्थियाखै नङाहोनबा आंखौथ' ना मिथिखागौ नोङो औ औ दे दे नों फैदो दत'मायाव फैनानै माबाखौ माबायाव फैबानो जाबाय नैबे माबायावहाय गार्लस स्कुल मिथिगौ ना औ ओस गार्लस स्कुलनि बे हरै सान्जाथिंनि न' मानि खोदोमथला बे खोदोमथला गामिआवनो आं हरैहाय बे जोंहा माबानि खाथियाव थायो दिप्ति सारनि खाथियाव दा आंखौ माबाबानो जाबाय आरोखि सोंबानो औ बाहायनो बावनो लोगो मोनगोन औ बे माबा दं हरैहाय ट्राम लाइनजों थांनाय लामाया बे न'नि ओरैहाय बे सोनाबजोंनो बे थिं गोथां बाहाय औ मानि दासान्दि आं बिराट बिजि नों लाबोदोल' हागौमानि आं बेखौ सुद्रायनानै माबागोन माबानानै हरगोन आं खोनाबाय दे आर बेनिफ्राय बिनि बादै माबाफोर लेखाफोर दंबावो नामा दे आगोल आगोलफ्राव नोङो बिदिनो लेखा लिरखांबाय नामा बे खन्थायफोर लिरबाय बिजाबफोर लिरबाय माबाफोर लिरबाय बिनि उनाव औ औ दे दे मोजाङै मोन्थियामोन औ औ थिगैनो जादों मोजांआनो जादों मा होन्दोंमोलाय आरथिखोला आरथिखोला मा होन्दोंमोनलाय औ हाब आरथिखोलाथ' बरिया दे बिदिनो दे दे जागोन जागोन दे औ दे दे जाबाय दे